ہاں ہمارے قریبی تو کسی نے تعلیم کے لیے ایسا نہیں کام کیا ہے لیکن پریوار میں بھی نہیں مگر لیکن جہاں تک ہے الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے پیپر سماچار پتروں کے مادھیم سے برابر ہم پڑھتے رہتے ہیں تمام ایسے بچے ہیں جنہوں نے اس طرف کو اپنا دھیان دیا ہے اور اس کا فائدہ اٹھایا ہے جس سے ان کو آگے پڑھائی میں کافی آرام مل رہی ہے ان کے ماں باپ پہ اس چیز کا بوجھ کم ہوجاتا ہے بچہ آگے ترقی کر لیتا ہے جو جن کے ماں باپ بچوں کی ضرورت نہیں پوری کر پاتے ہیں تعلیم کی تو وہ اس طرف سے اپنا قرض لے کے تعلیم پوری کرتا ہے جو سر کار نے بہت سی ایسی یوجنائیں بنائی ہیں جس سے جو بچے سمجھ دار ہیں یا جن کے ماں باپ پڑھے لکھے ہیں وہ اپنے بچوں کو اس میں سہولیت مہیا کرا دیتے ہیں تو ان بچوں کی تعلیم آگے جا کے بڑے کلاسوں میں کافی آسان ہو جاتی ہے اس وجہ سے وہ بچے آگے جا کے ترقی کرتے ہیں سرکاری نوکریوں میں بھی اپنی جگہ بنا لیتے ہیں